डिजीटल कला हो कला अभिवक्तीचो कायद्याशीर आनी मोलादीक प्रकार चो खाशेले फायदे आनी वाहन दितात परंपरीक कले परस वेगळी आसतना डिजीटल कलेची मान्यताय आनी तखणाय मेळपाक जाय कला जगंत डिजीटल माध्यमाचो अस्पाव जाला आनी मनशान तयार केल्ली आनी डिजीटल कला दोनूय एकठांय अस्तित्व आसात दर एकल्याचें वेगवेगळे गूण आसात